मुंहिंजो पसंदीदा मौसमु गर्मी आहे छाकाणि त हिन मुंदि में शब ॿार गॾिजी रांदि कंदा आहिनि ऐं सब मिटि माइटि पाण में गॾिजी सघंदा बि आहिनि हिन वक़्तु में हलका कॉटन जा कपड़ा पाइण मिलंदो आहे हिन वक़्तु में असांखे पैंजो आहार हलको रखणो पौंदो आहे जैमें वधीक लिक्विड सूप जेरियूं शयूं ग्रहण करणु ज़रूरी थी पवंदी आहे वधीक हैवी खाधा तेल जा तरियल घटि करिणो पवंदो आहे